یہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بہت سارے کالجیز ہیں جس میں بہت سارے کورسیز ہیں جیسے میڈیکل کے کورسیز ہیں وکالت کے کورسیز ہیں انجینئرنگ کے کورسیز ہیں بی اے ہے اور پیرا میڈیکل ہے ایگریکلچر ہے کافی کافی مزید کورسیز ہیں اور کافی طلبا یہاں آتے ہیں بہت الگ الگ ملک سے آتے ہیں اور یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور مزید ایم بی اے جیسے کہ آئی آئی ٹی ہوا اس کے لیے طلبا کو دوسرے کالج میں جانا پڑتے ہیں جیسے کہ اور دوسرے میڈیکل میں نیورولوجسٹ کی پڑھائی پڑھنی ہو تو وہ طلبا باہر جاتے ہیں اور بہت سارے کورسیز ہیں اور ایک دو کورسیز اور ہیں جس میں طلبا کو پڑھنے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے ویسے دیکھا جائے تو بہت سے کورس ہیں عام طور پر دیکھا جائے تو بہت سارے کورسیز ہیں جو جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہیں جو کال کالج پڑھائے جاتے ہیں وہ آلموسٹ کو سارے کورسیز ہیں ایک دو کورسیز ہیں جو نہیں ہیں اس کے اس کے لیے طلبا کو باہر جانا پڑتا ہے باہری کالجیز میں جیسے آئی آئی ٹی ہوا یا میڈیکل میں ایم ڈی کرنے کے لیے نیورولوجی میں باہر جانا پڑتا ہے طلبا کو باقی لگ بھگ کافی اچھے کالجیز ہیں اے ایم یو میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تو طلبا کو کوئی پریشانی نہیں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا او یہیں سے آسانی سے پڑھ لکھ کے نکل جاتے ہیں